एक लाख एक हज़ार एक सौ दस दो लाख बीस हज़ार दो सौ बीस तीन लाख तीस हज़ार तीन सौ तीस चार लाख चार हज़ार चार सौ चालीस पाँच लाख पचास हज़ार पाँच सौ पैंतीस